औ नों साहा बिफां फानग्रा दा

आं माबागौमोनहाय मा होनो साहा बिफां गायगोन आङो बिगाब्रैसो ओमफ्राय दामफ्रालाय बेसे बेसे थो बिगाथाम बिगाब्रैनि गायनायनि नांगौ ओमफ्राय एसेबो खमायनो हाथारा एफा गोबां लायनांगौआवनो ओमफ्राय देग्लायसो फार्स्ट नालाय आंना साहा बागान गायनाया ओमफ्राय माब्रै गाइयोथाय नोंथ' मिथिखागोन नालाय बेखौ खोन्था हरदोब्रा

औ

दे एसे गोबां लाबोगोन नालाय आङो बिगाब्रै गायगोन सान्दों नालाय आङो ओंखायनो एसे खमायदोब्रा गोबाङैनो लायगोन आं बिगाब्रैसोनि औ दे लायनोसै आङो आट थाखा औ दस थाखा मानि एफा गोबां हा गायनांगौआवहाय औ आट थाखानि हरबा बा गोबाङैनो लायनोसै आङो औ लायनोसै गोबाङैनो गायगोन नालाय एसे एनैथ' खमायनांगोन ना औ दे औ दे